जय झूलेलाल गुजरात जे बारे में छा चवणो हिकु धंदनि लाइ राज्य आहे जंहिंमें हर तरह जा धंदा थियनि कारीगरी खां वठी किनारी खां वठी डायमंड सिटी तक गुजरात में आहे कच्छ जा त पर्स हुननि जी कारीगरी हुननि जी पर्सूं थी ठहनि त छा त ठहनि थियूं हुननि जे ड्रेसुनि ते बि वर्क थो हले कम थो हले कढ़ाई कम था कनि हिते राखीनि जो कमु होलसेल पाए ते हलंदो आहे त पतंगूं पतंगनि जो त छा चइणो उतराण में हिते सभिनि हंधु मांजा आहिनि इहे पतंगूं मिलंदियूं आहिनि ऐं असां ॾिसंदा आहियूं त हीउ किथे किथे जा माण्हू हिते वठण था अचनि कच्छ जा पर्स थिया हिते जा डायमंड थिया हिते त हाणे सूरत में डायमंड बोर्स बि ठही वियो आहे हिते केॾी वॾी कंपनी ठही आहे जंहिंमें केॾनि कारीगरनि खे मज़दूरी मिलणी ऐं छा चइणो त हिक खां हिकु शइ था ठाहिनि हिक खां हिकु डायमंड थो ठहे हिक खां हिकु साड़ियूं थी ठहनि हिते हिक खां हिकु ड्रेसूं थी मिलनि जय झूलेलाल